बगीचाके सुरक्षाके लिए बगीचामे सभसँ पहिले नम्बर तऽ पानि दै छियै पानि देलहुँ तऽ बगीचा विकास भऽ रहल हरा भरा रहल तकर बाद ओकरा की कयलहुँ जे घेर देलहुँ जे बकरी छेर मालजाल नहि खाइ ई सभ कयलहुँ तक तकर बाद कि कयलहुँ जे ओइमे खाद डाललहुँ पानि डाललहुँ पानि डाललाके बाद ओकरा देखरेख कयलहुँ जे केहन हमर पौधा यऽ विकास हो रहय यऽ कि नहि यऽ इहे सभ कयलहुँ कभी घेरलहुँ उ चारू कातसँ पन्नीसँ तिरपालसँ बकरी पौधा अइमे नहि पहुँचय उहोसँ नहि भेल तऽ ईटाके चारू कातसँ सैँत देलहुँ जे ओइसँ नहि खेलक बकरी छेर पौधा ई विकास हो पौधा हमर भेल गेल मेहनत हमर व्यर्थ नहि जाइ इएह सभ कयलहुँ आओर निगरानी जादा रखलहुँ आओर देखलहुँ जे हरा भरा हमर पेड़ अइ कि नहि आओर तकर बाद जाकऽ देख रेख करैत करैतमे पौधा कनि नमहर भेल उहोमे फेर खाद पानि स्प्रे कयलहुँ स्प्रे कयलाके बाद ओइमे देलहुँ जे मिट्टीके तऽरमे अथी फेराडाउन जे कीटनाशक दवाइ जे कीड़ाके पौधाके काटय नहि जे काटि देतै तऽ सुखि जेतय हमर हरानी बेकार ओइ दुआरे ई सभ कयलहुँ जे कीटनाशक दबाइ देलहुँ फेराडाउन कभी देलहुँ थाइमेट जे कीड़ा नहि प्रवेश करय जे उपरसँ जे कीड़ा लागय दुआरे स्प्रे कऽ देलहुँ सिचाइ जे ओइमे उपरसँ कीड़ा नहि पकड़य आओर तकर बाद खाद पानि दऽ कऽ आओर पौधाके विकास ओर कयलक जब विकास भेल ओइ विकाससँ पौधा हरा भरा सुन्दर देखयमे लागल चूना मारलहुँ अइ चूनासँ कीड़ा भी नहि पकड़य कए रङ्ग कए प्रकारके कीड़ा होइ छै चूना मारलहुँ पौधाके रङ्गलहुँ रैङ्ग कऽ छोड़लहुँ छोड़लाके बाद ओइमे पानि खाद सभकिछु दैत रहलहुँ हर हमेशा जेना तनिगो बच्चाके ध्यान रखय छै तेना पौधापर मे ध्यान हर हमेशा रहल जे हमर पौधा सुरक्षा रहय जे हमरा रोपयके सेवा करयके फल मिलत ढाठ मारलहुँ ई चारू कातसँ लक अथीके बाँसके चीर चीर कऽ खुट्टी कऽ ठोकलहुँ खुट्टी ठोकिकऽ जाहिमे कि पौधा कि दोसर मालजाल बकरी शेर सभकिछु जे छै से जीवजन्तु नहि आयत ओइमे पौधा खूब बढ़िआँ रहत काँटी तार मारलहुँ काँटी तार मारलाकऽ बाद चारू कातसँ घेर घारि कऽ सुरक्षा पौधाके रखलहुँ देख देखयमे पौधा खूब सुन्दर रहऽ बढ़िआँ रहऽ हरेक पौधा के जेना बच्चाके निगरानी करय छै तेना पौधाके निगरानी रखय छी आओर सुन्दर लागल